भारत में जाम अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जेके माण्हुनि खे ज़रूरु ॾिसणु खपे जीअं त पंहिंजा जंतर मंतर जेके असांखे ज़रूरु ॾिसणु खपनि जीअं उहे जयपुर दिल्ली वाराणसी उज्जैन मथुरा में आहे ऐं ताजमहल लाल क़िलो आमीर फॉट कच्छ स्टेचू ऑफ यूनिटी अमृतसर चौकीदाणी कूल्लु मनाली कश्मीर ऐं यारहां ज्योर्तिलिंग आहिनि जेके पंहिंजी सूंहं रखनि था जीअं त भीमाशंकर महाकालेश्वर केदारनाथ बदरीनाथ नागेश्वर उज्जैन जो महाकाल ग्रणेश्वर मोहबत जो मक़बरो जेको ताजमहल वांगुरु ई ठहियलु आहे केरला में मिनाक्षी मंदरु महाराष्ट्रा में सिद्धी विनायक मंदरु ऐं जियो वल्ड ड्राइव पंजाब जो जालियाँवाला बाग काशी विश्वनाथ काशीअ में चौरासी घाट जंहिंमें मनीकरणु वधीक मशहूरु आहे मुनार जी ख़ूबसूरती पहाड़ घणा सुठा सूंहं वारा आहिनि जबलपुर जो बेड़ा घाट ऐं है हैदराबाद जी रामौजी फिल्म सिटी उल्हासनगर जा पंज नंबर जो झूलेलाल मंदरु जंहिंमें सालनि खां झूलण जी अखंड ज्योत ॿरंदी रहंदी आहे शिरडी जो साईं तीर्थ ऐं अहिड़ा ई भारत में ॿिया जाम घुमण जा ऐं ॾिसण जा सुनहरा नज़ारा आहिनि जिते पाण खे ज़रूरु वञणु खपे